भाई ॾिसो अॻे ऐं हाणे जे सूरत में त जामु फ़र्क़ु आहे याने अॻले जे ज़माने में माण्हू पंधु वेंदा हुया साईकिलियुनि ते वेंदा हुया जो एरियो बि घटि हुयो त बि तकलीफ़ु पवंदी हुई माण्हुनि खे ऐं अॼुकल्ह जेको आहे न साधन आहिनि माण्हुनि खे हर हिकु घर में ॿ ॿ गाॾियूं टे टे गाॾियूं टू वीलर लॻियूं पयूं आहिनि या फोर वीलर लॻियूं पयूं आहिनि जो पंहिंजे आराम सां पंहिंजे धंधनि वग़ैरहनि ते वञी सघनि था पिया पर जेको अॻिले में जेको ज़मानो हुयो माण्हू ॾह ॾह किलोमीटर पंदरहां पंदरहां किलोमीटर पंधु वेंदा हुया उन्हनि खे शाबसि हुई जो ॾह ॾह पंदरहां पंदरहां किलोमीटर पंधु वेंदा हुया पर अॼुकल्ह जो जेको आहे ज़मानो छाकाणि त अॻु में जो सूरत जो एरियो चओ त घटि किलोमीटर में हूंदो हुयो ऐं माण्हू पंधु वेंदा हुया जा साईकिलियुनि ते वेंदा हुया अॼुकल्ह सूरत जो एरियो बि एॾो वॾो थी वियो आहे जो माण्हुनि खे टू वीलर खां सवाइ या फोर वीलर खां सवाइ माण्हू अॼु न थो निकिरे पियो अॼुकल्ह जेके सूरत जा जेके धंधा वग़ैरह थी विया आहिनि सभु परे परे थी विया आहिनि अॻु में छा हूंदो हो की धंधा सभु घरनि जे पासे में हूंदा हुया जो पाण में माण्हू पंधु करे बि वेंदो हुयो पर अॼुकल्ह जेके जो दूर दूर जा दुकानदारी थिया आहिनि या पंहिंजो सिनेमा हॉल हेॾे परे परे थी वया आहिनि अॼुकल्ह उन माण्हूअ खे छा आहे त हुते पहुचण लाइ टाईम बि खपे थो पियो इन करे साधन सम्पन्न माण्हू हुजे पंहिंजी गाॾी खणी करे वञे थो पियो ऐं सिधो सिधो पंहिंजे पंहिंजे टाईम ते माण्हू पहुची सघे थो पियो उहो फ़र्क़ु पइजी वियो आहे अॻु में ऐं हिन जे विच में ॿियो वरी त छा आहे की पर भाई अॻु में जेके असां जी जनरेशन हूंदी हुई उहो पंध में या वञण में साईकिल ते वञण में मज़ा ईंदी हुई हुननि खे पर जेको अॼुकल्ह जो जेको जनरेशन आहे उनखे या हाणे मां पाण ई ॻाल्हि कयां त मां बि चवंदुमि मूंखे मां पंधु न वञां मुंहिंजा ॿार बि चवंदा पंधु मां न वञां असांखे भाई गाॾी आहे त गाॾी ते वञूं न छो न हुन जो उपयोगु कयो वञे छाकाणि त अॼुकल्ह जेके सूरत जा फ़ासला थी विया आहिनि जामु परे परे थी विया आहिनि परे परे जी जॻहि ते छाहे पंजाह पंजाह किलोमीटर मां सठि सठि किलोमीटर माण्हू अॼुकल्ह वञिणो थो पए पियो जो उहो साईकिल तां माण्हू न वञी सघंदो ऐं अॼुकल्ह लिखाई पढ़ाई जो बि हिसाबु किताबु छा आहे की कंप्यूटर वग़ैरह आहे त स्कूल कॉलेज वग़ैरह बि परे परे करे वञिणो पए पियो हिन करे हुन माण्हूअ खे जेको आहे न की साधन संपन्न थी थो वञिणो पयो टू वीलर खपे थी पई हाणे